जी प्रणाम सर जी सर आपके जब आपके समय में कैसा विकास था बेगूसराय का हमको कुछ बताइए हॉस्पिटल में कैसा व्यबस्था था हॉस्पिटलर के उस समय में क्या व्यबस्था थी अभी तो बहुत अच्छी है अभी तो बहुत अच्छी है हम तो देख रहे हैं मेरे समय में तो सब चीज़ अच्छे ही चल रहा है न अभी तो सर सभी उपस्वास्थ्य केंद्र बन गया है सभी पंचायत में सभी सुविधाएँ हम लोग तो देख रहे हैं न

जी सर अब तो रोजगारी भी इतना चल रहा है कि जे कभी कोई चीज का दिक्कते नहीं होगा घर में कोई नहीं भी हुआ तो रोजगारी जी उसी समय का आदमी है सर आप तो चार आना देते थे अब तो पंद्रहा रूपइया लेता है बीस रूपइया ठीक है सर आपके समय में तो हम नहीं देखे अब देखिए मेरे समय में क्या क्या सब हो गया है सब आप देखिए आपसे पूछ के ठीक है सर ओके प्रणाम सर